मूंखे नंढपिण खां चित्रकारी में जामु रुची आहे चित्र कढणु मूंखे ॾाढो वणंदो आहे ऐं चित्र कढण खां पहिरियों मां हरु दफ़ा पाण खां हिकु सवालु कंदो आहियां की अॼु जे डींहं में मां कुझु नओं ॾिठो ऐं छा नओं सिखियो उन जे बारे में ई मां हिकु नओं चित्र ठाहींदो आहियां चित्र कढण सां मूंखे उहा शइ हमेशा यादि पइजी वेंदी आहे चित्र कढणु मां पंहिंजे पप्पा खां सिखियो हुयो ऐं उन्हनि ई मूंखे सेखारियो की कीअं चित्रकारी कबी आहे ऐं मूंखे हरु ॾींहुं हिकु माण्हूअ जो चित्र कढणु जामु वणंदो आहे